सारा बे सारा सारादैयाव माबा हैयोमोन ना हमहैयोमोन

गामिनि गामिनि नामा माबायाथ' दिखुमपु नोलोबारि बिदिनो गेलेनो थांबा

सानजाहा बै दैयाव सारा दैयाव माबा ना हमहैयोमोन ज' ज' नो सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदिनो ओमफ्राय बै बिमा दैसिम ज' ज' थांनानै ना हमहैयोमोन गोदो

बेथ' हाग्रा हाग्राया नोगोरखामोन एखे लामानि बारा मोजां नङा होथे होथा गामिया लख्रा मोसा माबा दंमोन गोदो एंखोरबारि जोबमोन ना गोदो मानि बै हालेवनो थांबा खोलाहा मोसौ हालिसो अरथारगु लायदों गोदोबो ओइ बे होलेवनो थांनायाव लामाफ्रा बेबायदि एथ'बो नङामोन एखे खासा लामा बेबायदिनो लेथें फेथें एखे खायलें खुइलें एखे प्लेन लामा नङामोन गोदो नोलोबारि बिखुमफु नोलोबारिया गामिनि लामायाथ' दा माथो मोजाङानो जाया दाबो हनै दासिमबो मालानि जुगाव मोजां जाबावगोन खारेन्टाबो बारा गोबावसिम जायाखै नैबे ससे फनद्र अनथ'थ' फनद्र फनद्र बसरनिफ्रायसो खारेन्ट जादों होननाय बादि

गामियाव थानाय मोजां मोनो माथो गामिनि मा माबाखौलाय माथो बुंबावनो मोजां बेबायदिनो मानसिजों मानसिलाय माथो गामिनि मानसि मोजां मोनलायनाय थायो ए दे रंजानायसै बेबायदिनो जुमाय जोंलाइयो बेबायदिनो मोजाङै माबालायो मोजाङै मोजां मिला मिसा जालायनानै थायो बेफोरनो आबै गामियाव मन्दिर दं आंनि न खाथियाव दाबो खमफ्लिट जायाखै थाखोनै थाखोनै दंबावो थाखोथामल' जादों एबारावनो जासिगोन आरो खमफ्लिटा माइ आबाद माइ माइ आबादाथ' मोजाङैनो जादों एबाराव बिराथ मोजाङैनो अखा बांखा मोजां थिग मथन जादों बारबो बारा दाख्लै बार बारनायजों बिराथ गेलेमना दं आरो माइफ्रा